जय झूलेलाल मां दीपा आहुजा इहे त भारत देश में चढ़ाईअ वारा स्थान घणा ई आहिनि पर मां आबू वई हुअमि झेनवरी में आबूअ जी मींस की पहिरों त असां अंबाजी मंदरु वियासीं उनखां पोइ आबू बस में असां वियासीं बस में ॿाहिरां जेके नज़ारा हुया हरियाली हुई अ बगीचा हुया गुल हुया छा त वणंदड़ ॼण अखिन में ॼण उहे जणु अञा ताईं असांजे उनजा नज़ारा ॼण अखिन में अञा ताईं पिया इन नेठ असां आबू बि मस्त सुठे नमूने घुमियासीं ऐं उते जेको सनसेट अरे छा सनसेट जो त नज़ारो ॾिसी करे ॼण मन ई ख़ुशि थी वियो अञा ताईं ॼण असांजी जॾहिं बि इहा यादि अचे त असांखे हीअं लॻो कि असां आबूअ में वेठा आहियूं वरी ॿीहर असांजो इस मां टीचर आहियां स्कूल जी तरफ़ां असांजो पिकनिक जो ज पिकनिक जो आयोजन थियो उहो हुयो सापूतारा सापूतारा बि असां स्कूल जे ॿारनि सां गॾु बस में वयासीं उनजी बि ईअं मींस के टेड़ा मेड़ा रस्ता चढ़ाई कंदे कंदे वञी सापूतारा पहुता हुआसीं सापूतारा में बि ऐं सुठे नमूने घुमियासीं कयासीं खाधोसीं पीतोसीं सुठे नमूने मींस के घुमियासी फिरियासी वरी पोइ शाम जे टाइम सॼे मींस के स्कूल जे ॿारनि खे सनसेट बि ॾेखारण वियासी उतां जो बि सनसेट ॾिसण जहिड़ो आहे उ इहो मुंहिंजो यादिगार रहंदो साण उनखां पोइ मां मुंहिंजा मींस के सॼी फेमिली अजमेर रहंदी आहे त असां अजमेर घु जॾहिं बि घुमणु वेंदा आहियूं असां पुश्कर त ज़रूरु ई वेंदा आहियूं पुश्कर बि घुमणु जहिड़ो आहे तीर्थ आस्थानु आहे पुश्कर में मींस के जेके मंदर आहिनि सोनो मंदर आहे उन्हनि जा दर्शन कंदा आहियूं वरी पुश्कर में सनानु करे ईंदा आहियूं छकाणि उहो तीर्थ आस्थानु आहे उनजो बि मुंहिंजे यादिगार आस्थानु आहे मींस के चढ़ाई जो और बि जाम स्थान आहिनि पर इहे टे त मन जॾहिं बि मींस के थोरो ई यादि ईंदो आहे त इहे टे त ॼण मन असांखे मींस के दिलि में बसी विया आहिनि ॼण त हरि ओम जय झूलेलाल